हमर बच्चा जे इस्कूल जाइए स्कूलसँ पढ़िके आबयए तऽ फेर साँझमे जाइए इस्कूल फेर इस्कूलके मास्टरसाहब हुनका पढ़ा दय छथिन आ फीस नहि लयए मास्टर स्कूलके मास्टर फेर बच्चासभ ओहिठामसँ आबयए तऽ एक घण्टा आओर कतहुँ ट्यूशन पढ़यए ओहिठाम फीस लयए आओर हमर घर परिवार कोना चलयए हमर बच्चेसभ ट्यूशन पढ़ाके हमर घरके गुजरकऽ रहलए एगो लड़का लड़की दुनु हमर ट्युशन कऽ रहलए एहि इस्कूलमे पढ़िके आ ओ दुनू घर चला रहलए आओर बच्चासभ हमर जाइए प्राइवेट इस्कूलमे किछु जानकारी तऽ लयते छथि आओर आगाँ पुँजी तऽ नहि रहयए जे बच्चासभ कतहुँ पढ़त इस्कूलमे प्राइवेटमे तऽ हमसभ सरकारीए इस्कूलमे बच्चासभके देने छियै आर बच्चा हमर पढ़यए दुनु टाइम ट्युशन जाइए जाहिठाम मास्टर फीस लयए ओहिठाम तऽ दयते छी जाहिठाम नहि माँगयए ओहिठाम हम बच्चासभके फीस नहि दैत छी ओहिना फ्रीएमे हमर बच्चाके पढ़ा दयए मास्टर आर हमर धिया पुतासभ दुनु एहिस्कूलमे पढ़िके अपना ट्युशन करइए अपन गुजर कऽ रहलए आओर हमरा बाहरके तऽ कोनो आमदनी नहि यऽ जे हमर घर चलत